ہلو آپ الجواہر ریسٹورنٹ سے بات کر رہے ہیں جی جی وہ مجھے اپنے آرڈر کے بارے میں پوچھنا تھا میں نے آرڈر کیا تھا لیکن ابھی تک آیا نہیں مجھے بہت بھوکھ لگی ہے اور مہمان بھی آئے ہوئے ہیں وہ بھی انتظار کر رہے ہیں ہم بےصبری سے انتظار کر رہے ہیں کیا آپ ڈلیوری بوائے کا نمبر مجھے دے سکتے ہیں میں خود بوجھ لوں گی